हँ करै छियै माल जाल छै सुबहमे उठलहुँ माल जालके निमेरा कयलहुँ सब किछु कयलहुँ गोबर उठेलहुँ कलसी उठेलहुँ गुड़ धुआँ कयलहुँ खाय आर लऽ देलहुँ सानी लगेलहुँ सबटाके लगा उगा कऽ रखलहुँ राखि कऽ तकर बाद उठलहुँ तऽ गेलहुँ तऽ खाना ओना तब बनेलहूं आ नहि होइत छै फुर्सत तऽ अपन नहि करै छी नहि कयलहुँ आ माले अछि बाधे चलि गेलहुँ कनी घासे आनि लेलहुँ कनी भूसे आनि लेलहुँ कनी कुट्टिए कटलहुँ कनी सानिए लगेलहुँ तऽ ओहि समय पास भए जाइ छै आ ओ बादमे होयबे नहि करैत छै काल्हि दोसर काज करबै आ टाइम बढ़तै तऽ आओर काज कै लेबै आओर कै लेबै आओर करे बला टाइम बचतै तऽ कोन काज छै सब काज कै लेबै हमर काज नहि छै टाइम बचेनाइ कऽ सब किछु निमेरा भए जेतै तऽ टाइम बचतै तऽ अपन काज कै लेबै कै लेबै कै कऽ रखला कऽ बाद छै तेकर बाद फेर ओ होइत छै तऽ ओएहमे फेर लगि गेलहुँ आ तहन तऽ भऽ गेल ओतबा काज रहल तऽ ओतबा माले जालमे लागल रहलहुँ माले जालके काज करैत रहलहुँ आ नहि दोसर काज रहैत छै तहन दोसर काजमे चलि गेलहुँ तऽ दोसरो काज कै लेलहुँ आ नहि ओतबेमे रहल तऽ ओतबे काज करैत रहलहुँ ओतबेमे धयने रहलहुँ जाहि बेर मन भेल ताहि बेर तीन बेर चारि बेर मालेक निमेरा कयलहुँ मालिक खाय लऽ देलहुँ कूट्टी काटलहुँ सानी लगेलहुँ पानि पिएलहुँ गोबरके उठेलहुँ आ जै बेर कयलक पैखाना माल हगलक तै बेर उठेलहुँ तै बेर कयलहुँ तै बेर बहारलहुँ सुहारलहुँ तै बेर झाड़ू मारलहुँ सब किछु तै बेर कयलहुँ आ नहि दोसर काज रहतै तऽ दोसरो काजमे चलि जेबै कै लेबै मालेमे अपन करैत रहैत छी भरि दिन बैसल रहैत छी माले जालके कयलहुँ गुड़े धुआँ कयलहुँ निमेरे कयलहुँ खाइए लगलहुँ तीन बेर चारि बेर खाइए लऽ देलहुँ तीन चारि बेर मालेके सानी लगेलहुँ तीन चारि बेर पानिए पिएलहुँ देखबैत रहै छियै अपन ओतबे कालमे पड़ल रहैत छी बैसल रहैत छी धयने रहैत छी आओर की करब